मीडिया पर्याप्त कवरेज मिल रहा है समाचार माध्यमों से ऐसी हमें खबर मिल रही है जो कि देश के लिए हमें अच्छाई होती है जैसे मीडिया को एक एक देश के दूसरे देश में एक राज्य से दूसरे राज्य में यह खबर पहुँचाने में मदद करती है जैसे हम लोग मोबाईल अथवा टी वी पर देखते हैं मीडिया को मतलब जो अच्छी अच्छी खबर आती है और जो बुरी खबर आती है सारी चीज़ की हमें जानकारी मिलती है इसीलिए हम हम लोग मीडिया पर्याप्त कवरेज मिल रहा है मीडिया बहुत अच्छा है जो जो कि मीडिया से हम बहुत चीज़ सीखते भी हैं जैसे एक दूसरे कोई कोई इस्टेट में कुछ भी बन जाए तो मीडिया पर आ जाती है खबर फैल जाती है तो उससे और अनेक बच्चे अनेक प्रकार के लोग भी कुछ कुछ सीख पाते हैं ऐसी मीडियम में ऐसी समाचारों के लिए जो है बहुट अच्छी चीज़ खबर जो हमें मिलती रहती है अच्छा लगता है सुनने में देखने में जो कि मीडिया के तहत से हम जानते हैं कि एक एक जगह से दूसरी जगह एक जगह से दूसरी जगह समाचार एवं एक बातों को ध्यान रखते हुए सब कुछ हम लोग अच्छे से सुनते हैं जो कि यह है कि मीडिया में मीडिया के द्वारा हम लोग बहुत कुछ सीख चुके हैं और सीखने का मौका मिलता है इसीलिए जो कोन्स बातें जो है अच्छी नहीं जो लेकिन जो है मीडिया द्वारा हमें कुछ ऐसी पर्याप्त और होती है जो जैसे मैं नेटवर्क के बिजनेस के और पी एम सी एम सबकी खबर मिलती रहती है एक दूसरे से कोनेक्ट हमें दूर हमें कोई चीज़ की दिक्कत नहीं रहती है इसीलिए मीडिया खबर हमें बहुत अच्छी लगती है धन्यवाद